جی ہاں میرے سفر کرتے ہوئے کئی مواقع آئے ہیں جہاں مختلف زبانوں یا بولیوں کا استعمال ہوا ہے مواصلاتی رکاوٹوں کا سامنا کرنا ایک عام موقع ہوتا ہے اگر کسی دوسری زبان یا بولی میں بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو احترام کا بیان کرنا بہت اہم ہوا ہے مخاطب کی زبان کو قدر دی ہے اور ان کی مدد کے لیے شکریہ ادا کیا ہے جب دوسری زبان یا بولی میں بات چیت کر رہا تھا تو سادہ اور واضح اشارے اور الفاظ استعمال کرا بات کو ممکنہ اور سادگی سے پیش کرا تاکہ مخاطب مجھ کو سمجھ سکے جسمانی زبان اور اشارے استعمال کرنے سے بات چیت میں مدد ملی ہے تبسم منھ کی حرکت اوردوسری جسمانی علامات کے ذریعے مطلب سمجھایا اگر کسی دوسری زبان یا بولی کی مدد سے بات چیت کرنی پڑی تو ترجمہ آغاز یا موبائل ایپس کا استعمال کیا تاکہ کلمات کا ترجمہ کر کے معانی سمجھ سکوں دوسری زبان یا بولی میں بات چیت کرنے میں مشکلات آتی ہے لیکن صبر اور آرام سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کری بات چیت کرتے وقت طرفین کی مشترکہ شناخت پیدا کرنے کی کوشش کی مثلاً کو ئی مشترکہ دوست یا دلچسپ موضع جو میری باتوں کو مزید دلچسپ بنا سکتا ہو